जी बिल्कुलु मूं लाइव ठाही आहे ड्रॉइंग मूंखे ॾाढो पसंदि आहे मां हिकिड़ो सभु इन्हीअ में कॾहिं मंदिर हरि ओम मंदिर में ईंदी आहियां कॾहिं किथे बि वेंदी आहियां मां झूलेलाल जी मूर्त ॾिसंदी आगियां मूंखे एॾी वणंदी आहे मां उते ई ठाहिण लॻंदी आहे ठाहे ठाहे मां त अकसरु जे जेके बि दादाजन ॾिसंदा आहिनि हमेशह चवंदा आहिनि बेटा तू हिन ॻाल्हि में ॾाढो अॻिते वेंदीअ भले तुंहिंजी उमिरि थी वयी आहे काई ॻाल्हि कोन्हे तू अॻियां वध हुननि खे एॾी वणंदी आहे मुंहिंजी ठाहियल ड्रॉइंग पेंटिंग मां तव्हांखे छा ॿुधायां मां पंहिंजे घर में बि पंहिंजी छोकिरी खे वेहारे करे मां उनजी ठाही उनखे त एतिरी वणी आहे मां ॿुधाए कोन्ह पई सघां हुन उनखे फ़ोटो कॉपी क हुन हू करवाए करे मढ़ाए करे पंहिंजे कमरे में लॻाई अथईं और जेको बि ईंदो आहे हुनखे ॿुधाईंदी आहे की हीअ ॾिसो हीअ मुंहिंजी मम्मी ने ठाहियो आहे हू बि वेचारी मूंखे ॾाढो सपोर्ट कंदी आहे की मम्मा मम्मी तव्हां अॻियां वधो पर इहेई आहे की मूंखे थोरो अलाए छा हिचकु थींदी आहे जो बि तव्हां सम्झो मां अॻियां वधी कोन्ह पई सघां कोशिशि त मां पूरी कंदी आहियां बसि थोरो कम हूंदो आहे थोरो कुझु हूंदो आहे बसि मां एतिरो ध्यानु कोन्ह ॾई पाईंदी आहियां पर मुंहिंजे घर वारा हमेशह मूंखे सपोर्ट कंदा आहिनि मुंहिंजा हीअ बि आहिनि हीअ बि ॾाढी तारीफ़ कंदा आहिनि चवंदा आहिनि भई तू ॾाढी ॾाढो सुठो कम पई करी तोखे इलाही सुठो अचे थो तू छो न थी अॻियां वधे तू वञ किथे क्लासिसूं जॉइन कर किथे बि तू वञ तू जिथे बि वेंदीअ ॾिसंजए तुंहिंजी हिकदमि नामुमकिन खे तू मुमकिन करे वठंदीअ हिकिड़ो दफ़ो ईंअ हिकिड़ी गांई वेठी हुई मां गांई जो ठाहियो उनजो बि एॾो सुठो ठहियो कंहिं मंदिर में वेंदी आहे किशन भगवान जी मां मूर्ती ॾि ॾिसंदी आहे उनजी ठाहींदी आहे उन्हनि जी बि वणंदी आहे सॼा पंडित ॾिसी करे मूंखे ख़ुशि थींदा आहिनि चवंदा आहिनि भाई तू ॾाढो सुठो कम पई करी ऐं तुंहिंजे अंदरि ॾाढी सुठी कला आहे तू अॻियां वध असां तोखे साथ ॾियण चाहियूं पिया